हमरा आरके भगवान दयासॅं ऑंखि भगवान देने छथिन हमसब चिड़िआके आँखि सऽ देखै छियै अगर कतौ गेलहुॅं कतौ दूर बला चिड़िआके देखऽ पड़ल तब दूरबीन यूज केलहुॅं नहि तऽ आँखि सऽ देखलहुॅं चिड़िआ हमसब आँखि सऽ देखै छी ओना तऽ हमरा सबके लगे पासमे चिड़िआ रहैया हमरा सबके जरूरत नहि पड़ैया दुरबीनके तैयो हमसब आँखि से देखै छी नहि छै तऽ आँखि सऽ देखै छी चिड़िआ घर जादा दूर गेलहुॅं तऽ दुरबीनसॅं चिड़िआ देखलहुॅं नहि देखाएल तऽ जादा उम्मीद छै जे ऑंखिसँ हमसब देखै छी भगवान दया सऽ ऑंखि जेना छै चिड़िआ ओनाहितो हमरा सबके आसपास रहैया गाँव घरके आदमी छी तऽ गाँव घरमे तऽ रहिते छै चिड़िआ अधिकतर चिड़िआ गाँवएमे यऽ जे हमसब चिड़िआके जादा देखै छी गाँवएमे बहुत चिड़िआ रहै छै गाँवमे आसपास चिड़िआ एनी टाइमे रहै छै हर गाँवमे रहै छै चिड़िआ तऽ हमसब चिड़िआ देखबे करै छी हमरा सभके दूरबीनके काज नहि पड़ैया हमरा सभके आँखि अछि भगवानके पियासे